گاؤں دیہاتوں میں بہار کے بہت ساری جگہوں میں ایسی جگہ ہیں ایسی سڑکیں ہیں یا روڈ ہیں جو برسات میں بالکل پکی نہ ہونے کی وجہ سے کیچڑ اور پانی میں وہ کیچڑ کی شکل اختیار کرنے کے بعد اور اس میں پانی جم جانے کے بعد بائک کا چلانا اور اس پر رائڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ جو بائک کا جو پہیا ہوتا ہے وہ بہت حد تک اندر چلا جاتا ہے اور اس کی اسپیڈ اس میں اچھی مہارت ہونے کے بعد تب جا کر کے وہ راستہ پار لگتا ہے اور ایسی ہم نے بہت ساری جگہ ہیں بہار میں بہت ساری جگہ اور بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ہم نے اس کا سفر کیا ہے اور ہم نے ایک بار آندھرا پردیش میں ایک ایسی جگہ جو پہاڑی شکل میں تھی جس کی اونچائی پانچ سو فٹ سے زیادہ تھی اس پر ہم نے بائک سے سفر کیا تھا جوکہ ایک اونچائی جگہ پر تھی اور اس اونچائی جگہ پر جا کر کے ہم نے جب چا رہے تھے تو اس وقت کافی دقت ہوئی تھی لیکن اترنے کے وقت بڑی آسانی بھی ہوئی تھی تو ہم نے کئی جبار لائف میں بہت بار ہم نے ایسی چیلنجنگ راستے اپنے موٹر سائیکل چلا کر کے رائڈنگ کر کے ہم نے سفر طے کیا ہے بہار میں آپ کو آج سے دس سال پہلے بہت ساری جگہوں میں بہت سارے گاؤں میں ایسی نوبت آتی تھی لیکن اب کیا ہے کہ سڑکیں بن چکی ہیں تو ابھی راستے بالکل ایزیلی طے کر لیے جاتے ہیں پہلے بہت زیادہ دقت ہوا کرتی تھی کیچڑ والے راستے میں موٹر سائکل چلانا سب سے زیادہ دشواری پیش آتی تھی